हाइक करने के लिए मेरा पसंदीदा भू भाग जयपुर में नाहरगढ़ है जहां पर ऊँची ऊँची पहाड़ियां हैं जहां पर जाकर पूरा जयपुर शहर को हम देख सकते हैं वहां पर काफ़ी आनंद आता है पहाड़ जंगल समुद्र में से अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे सबसे अच्छा समुद्र तट लगता है जैसे बीसलपुर बाँध है मुंबई का समुद्र है गुजरात का समुद्र है यह ऐसी जगह है जो अब भी मुझे पसंद है पहाड़ों पर सूर्यास्त के बारे में मेरी यही पसंद है कि वहाँ जाकर सूर्यास्त और सूर्योदय को देखने का एक अनोखा आनंद आता है